हाणे मां एमेज़ोन मां हिकु गेमिंग कंसॉल ॾिसां पई मूंखे गुणानो गुड़ाइणो हुओ पर मां उन खे काट में

मां काट में उन खे उन्हनि खे एड कयो

सोनी जो हुओ गेम कंसोल जंहिंमें असांखे जंहिंमें असांखे गेम खेड़ खेलु गेम खणणु उहो हुओ त मां उहो राति में विझो काट ते मूंखे प्रोमोकोड बि मिलियो हुओ ॿ हज़ार रुपए में मिलियो हुओ औरि कंसोल हुओ ॾह हज़ार जो पर मूंखे अठ हज़ार में पयो उहो कंसोल गेमिंग कंसोल सोनी जो त मां उन्हनि खे हाणे चेकआउट ते चेकआउट थी कयां ऑडर घुराइण लाइ पेमेंट थी कयां अठ हज़ार त मूंखे हे समझ में नथो अचे की शिपिंग काड शिपिंग चार्ज लॻंदा या न लॻंदा की केतिरी दूर खां ईंदो इहो प्रोडक्ट मूंखे ख़बर न आहे ॿिए शहर में ईंदो या इन ई शहर में शहरु मुंहिंजो ईंदो मूंखे ख़बर न आहे केतिरा चार्ज लॻंदा मै वो ई थी मां वो ई थी चेक कयां ॾिसां थी मां पर मूंखे समझ ई न ईंदो आहे मूंखे मूंखे ॾाढो वणंदो आहे गेमिंग कंसोल मूंखे गेम जो ॾाढो गेम खेलण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां टीवी में बि गेम खेॾंदी आहियां गेम कंसोल लॻाए करे अलॻि अलॻि गेम गेम खेॾंदी आहियां हिलालाई में मां घुरायां पई एमेज़ॉन तां गेमिंग कंसोल हाणे बसि मूंखे पेमेंट करणी आहे मु पर मूंखे समझ में नथो अचे की शिपिंग चार्जींग कटी वया या या लॻंदा त मां ॾिसी रहिया इहे